सठि चार सौ चोएतालीह ॿ लख ॾह हज़ार सठि हज़ार पंज सौ पंटीह नव लख सठि हज़ार चार सौ ॿ